में तोहानू अज्ज ना सारें गी इक गमां दे बारे च दस्सन लग्गी आं कि गमां कि'यां लोग रक्खदे न कैल्ली रक्खनियां सारा सब कुछ सनाना अज्ज में पैह्ली गल्ल ते एह् असें गांऽ अस अपना गांऽ गी माता समझने होन्ने गौ माता उस्सी अस चाह्न्ने कि सेवा करो ते सानूं सब कुछ मिलदा ऐ ठीक ऐ दुई गल्ल ऐ कि हून दिक्खो सारे मतलब अजकल्ल केह् केह् गौ कन्नै होआ दा असें हिन्दु धर्म ऐ साढ़ा असें गौ पालनी ऐ ते गौ केह्दे बास्ते पालनी ऐ इसदे सानू बड़े बैनिफिट न जि'यां तुस जानदे ओह् कि गौ दे शोटे शोटे बच्चे न शोटे शोटे बच्चे उ'नें गी दुद्ध पलैना हर चीज उ'नें गी दुद्ध मतलब दुद्ध कन्नै गै मिलदी ऐ ते दुद्ध कुत्थूं मिलना गौ कोला दा गौ साढ़े सब कुछ दिंदी ऐ दुद्ध दिंदी देहीं दिंदी लस्सी दिंदी घ्यो तक दिंदी हर चीज सानूं दिंदी ऐ गौ माता बड़ी बड्डी मतलब साढ़े हिन्दू धर्म च माता मन्नी गेदी ऐ एह्दे सेवा करने कन्नै मतलब अस स्वर्गे च पुज्जी जन्ने आं जि'यां हून साढ़े बच्चे छोटे न उ'नें गी गां दा धुद्ध बड़ा जरूरी ऐ उ'नें पलैना दुद्ध कि हर चीज स्हेई ऐ ओह्दै बाद आई जंदा साढ़ा बच्चा जि'यां स्कूल जंदे न स्कूल जाना जिसलै उसलै बी दुद्ध चाहिदा क्योंकि दुद्ध पियै बच्चे गी पढ़ाई आंदी ऐ हर चीज मिलदी ऐ हर अनर्जी मिलदी ऐ हर चीज जिसलै बच्चा ओही बच्चा जिसलै बड्डा होई जंदा ऐ जिसलै बच्चा बड्डा होंदा ऐ ते उस्सी बोलदे न कि जाओ बाह्र कम्म करो भर्थी दिक्खो नौकरी हर चीज मतलब हर चीज जरुरी होंदी ऐ ओह्दे बास्ते सानूं बच्चें गी दुद्ध पलैना बड़ा जरूरी ऐ होर कोई चीज बाह्र दी खलाना बिल्कुल स्हेई सेह्त बास्तै नेईं ऐ अजकल्ल दिक्खो किन्नियां बमारियां लग्गा दियां किन्ना कुछ होआ दा हर चीज च एह् ऐ मतलब कि हर चीज च मलावट ऐ अस घर गां पालगे ओह्दा दुद्ध बच्चें गी पलैगे साढ़े बच्चें गी सौ बमारियें कोला दा चीजां दूर करदियां न एह् गल्ल ऐ कि गां असें सारें लोकें कि गां तुस रक्खो इक ते गां दी सेवा होई जंदी ऐ इक ते बच्चें बास्ते बैनिफिट ऐ हून तुस दिक्खो कि कुछ लोग सारे लोक मलाज़म निं हैन कुछ लोग बचैरे गरीब बंदे न नेईं घरा दा बाह्र जाई सकदे जनानियां लेड़ीस न जेह्ड़ियां जनानियां घर दियां जेह्ड़ियां घर बैठी दियां कम्म करना चांह्दियां पर बाह्र नेईं केईं लोक भेजदे असें भाई सारें गी सूचना देना चाह्न्नी की गां रक्खो कन्नै घर दे घर नाल बंदै गां दी सेवा होई जाए कन्नै गां दा बच्चें गी दुद्ध पलैई सकदा कन्नै बंदा पैसे बी चार कमाई सकदा गां दी बजह कन्नै एह्दे कन्नै एह् होंदा कि चल अस आपै बी बचत होंदी ऐ ते बच्चें गी बी बच्चत होंदी ऐ हर गल्ला अस अग्गें पिच्छें बेचने होन्ने आं हून गां पालना आसान ऐ बौह्त जैदा आसान ऐ गां सवैरे कोला दा लेइयै शामीं तक्कर गां दी बच्चे आंह्गर सेवा करी सकदा कि नेईं में एह् खलाना गां गी एह् देना गां गी पट्ठे देने दुद्ध लैना ओह्दा उस्सी पट्ठे बी चाहिदे पानी बी चाहिदा नोहालना बी ऐ हर इक चीज उस्सी जरूरी ऐ हर इक चीज जरूरी ऐ उस्सी एह्दे कन्नै में सारें गी एह् सनान्ना चाह्न्नी कि जेह्ड़ियां जनानियां घर रौंह्दियां न गां रक्खो गां कन्नै एह् ऐ कि गां दी तुस जिन्नी सेवा करगे उन्ना सानूं दुद्ध देना उ'नें ओही दुद्ध असें मार्किट च भेजना बजारें च देना कि केह् बोलदे उस्सी मतलब सानूं बैनिफिट पैसा बी आई जंदा ओह्दे कन्नै पैसा होग ते अस होर गां खरीदी सकने न होर बाद्धा होंदा ऐ बजार च दुद्ध बी मैंह्गा ऐ अपने घर दा दुद्ध देह्गे लोकें दा दुद्ध नेईं शैल ऐ चीज शैल ऐ इं'दे कोला दा गै साना असें एह् गल्ल तुसें सारें गी समझाना चाह्न्नी आं कि दुद्ध कन्नै मतलब सवैरे उट्ठियै गां दे पैरे बंदने उस्सी घाऽ देना सवैरे बक्खरा देना पानी उस्सी दो टैम नोहालनां उस्सी इक टैम गर्मियां च दो टैम नेईं नलोंदा चस सर्दियै च इक टैम गै सेही एह् गल्ल आक्खनी कि गां रक्खो गां रक्खना बड़ी जरूरी ऐ सारी जनानियें गी आक्खनी में कि कम्म काज करदे ओह् गाइयां रक्खन गाइयें दी सेवा करन दुद्ध दुद्ध घर दा होऐ ते बंदा बेची सकदा बच्चें गी पाली सकदा ऐ घर दा दुद्ध पलैना बड़ा जरूरी बच्चें गी कि घर गां रक्खो ते ओह्दा दुद्ध पलैओ ठीक ऐ ते एह्दे कन्नै कि जि'यां बच्चे बाह्र जंदे न ठीक ऐ बाह्र दी मार्किट दी चीज खाइयै कोई फैदा ऐ निं ऐ कुछ बी एह् गलानी में कि गां रक्खो गां बड़ी बड्डी चीज ऐ ओह्दे बास्ते तुस पैसे लेआगे ते तुस पट्ठे लागे हर चीज लाग्गे तुस उस्सी पट्ठे लागे बड्डगे उस्सी तुसेंगी पैसे मिलने कन्नै पैसे मिलगे तोआढ़े घर बनङन बच्चे पढ़ङन बच्चे अग्गें पुजङन तोआढ़ी हर गल्ल मतलब मनोई जानी ऐ ते जेह्ड़े लोग ठीक जंदे बाह्र नेईं जाना बाह्र नेईं कम्म करना ओह् में आक्खनी कि गां घर रक्खो एह्दा एह् ऐ कि दुद्ध तोआढ़े घर दा देहीं तोआढ़े घर दा हर इक चीज घर दा घ्योऽ घर दा मार्किट च लैने दी जरूरत ही कोई निं क्योंकि मार्किट च हर इक चीज च मलावट ऐ असें मलावटी चीजां निं लैनियां असें घर गै रक्खनियां ते एह् ऐ कि बड़ी जरूरी ऐ कि अपने घर गाइयां रक्खो पालो ते दुद्ध देहीं बच्चें गी खलाओ छोटे छोटे बच्चे लोग मार्किट दा दुद्ध लेआंदे न डब्बै आह्ला दुद्ध बिल्कुल बंद हर इक चीज बंद कोई बी चीज असें कुदरती आह्न्नी गां दा दुद्ध इक कुदरती चीज ऐ कि एह् दुद्ध साढ़े शरीर बास्तै सो बमारियां दूर करदा ऐ असें घर दा दुद्ध बच्चें गी पलैना ऐ ते घर रक्खो गाइयां सारें गी उ'नें गी शैल करियै खलाओ साफ खाना पलैओ जि'यां तुस आपूं साफ खाना खंदे ओ साफ पानी पींदे ओ उ'नें गी बी साफ पट्ठे पाने हर चीज साफ सुथरी रक्खनी कि ओह् मतलब एह् निं होए कि असें दुद्ध जे लैना उं'दे कोला ते उ'नें गी बी चीज शैल पाह्गे ते तांई दुद्ध उं'दा शैल आना ऐ हां जी